माबा आं खाथि खालानि टाउन बा गामिफोराव ओमफ्राय गामि बि दुखानाव थांनाय जायो मानो होमब्ला आंहा मोनसे स्टेसनारि दुखान दङ आं बेवहाय थाङो आरो बेयाव आं माखासे मुवाफोरखो आं सेल खालामो आंनि बे आं गावनो आंनि दुखान स्टेसनारि दुखानखौ आं सोलायो बेयाव आं फान्नाय बायनाय आं माखासे जानाय मुवा चक्लेट चिप्स बायदि रोखोमनि आं फान्नाय जायो आरो बिनिफ्राय आं माखासे खाथिनि गामि खाथिनि टाउनाव बा सकआव आं माखासे आंनि न'खरनि माखासे सोलों न'खरनि मुंआफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय आदारनि थाखाय आं मैगं थाइगं माखासे मुवाफोरखौ आं लायनाय जायो आं जेब्लायबो आं खाथिनि गामि खाथिनि गामि खाथिनि सक गलाफोराव आं अराय सम बेलासे सम आं थांनाय जायो आरो आंनि गलायाव आंनि स्टेसनारि गलायाव माखासे आं बहि आरि फान्नाय जायो बेखौ आङो